सा भारत आरो खोला भारतनि गेजेराव गाहाय हारिमुवारि फारागथिफोरा गोबाङैनो दं जोङो सा भारतनि बेलायाव बारहावानि बोथोरनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो सा भारताव बारहावाया जुन आरो जुलाइ समाव गोबां अखा हानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव लामा लामा दै लोमनानै थानाय आरो सोरगिदिं दै लोमनानै थानाय जायनि जाहोनाव गारि मथर आरो थांनाय फैलायनि थाखाय गोबां असुबिदाफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो सा भारताव एप्रिल आरो मे समाव गोबां सानदुं दुंनायफोरखौ नुनो मोनो नाथाय खोला भरातवा बुंनो थाङोब्ला जोङो खोला भारतनि सोमोन्दै बोथोरखौ नायोब्ला जोङो एखे रोखोमैनो थानाय बायदिखौ जोङो मोनो बेयाव बांद्राय सानदुंबो दुङा बांद्राय अखा हाया अखा हानाया हायो थेवबो बांद्राय सा भारतनि बायदियै अखाफोरा हाया बेयाव जोङो समान थाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो सा भारताव जोङो सा भारतनिफ्राय जोङो खोला भारतनि बारहावाखौ जोङो मोजांसिन

नंनाया नंगै बेयावबो बार अखाया जायो थेवबो नर्ट इण्डिया निफ्राय साबसिनखौ जोङो नुनो मोनो दानिया राव रावनि बेलायाव होनोब्ला जोङो नर्ट इण्डिया आव जोङो हिन्दीखौ बांसिनै रायलायनायखौ नुनो मोनो जेरै इउ पि भजपुरि नाथाय साउथ इण्डिया आव होनोब्ला जोङो साउथ इण्डिया आव टेलेगु मालायालम टामिल बेफोर रायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोन साउथ इण्डिया नि सुबुंफोरा गावसोरनि रावनि अनगायै हिन्दी रायलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय नर्ट इण्डिया नि सुबुंफोरा साउथ इण्डिया नि तेलेगु आरो मालायालामफोरखौ बांसिन सुबुंफोरानो बुंनो रोङै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो खिन्थु साउथ इण्डिया नि सुबुंफोरा सा भारतनि हिन्दीफोरखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो सा भारताव जोङो थाज महल कुतुबमिनार लालकिल्ला बेफोरखौ नुनो मोनो नाथाय खोला भारताव माखासे मन्दिरफोरखौसो जोङो नुनो मोनो बेयाव गोबांसिन मन्दिरफोरानो दं जायनाखि मुंदांखा मुंदांखा मन्दिरफोर दङ बेफोरखौ जोङो खोला भारतावसो जोङो नुनो मोनो गाननाय जोमनायनि बिथिङै होनोब्ला सा भारताव जोङो सारि साल्भार बेफोर गाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय साउथ इण्डिया आव जोङो सारि गाननायखौ नुयोबाबो एसे आलादा रोखोमै गाननायखौ नुनो मोनो जेरै कान्जिबरम आरो दान्स बेलायाव होनोबाबो मोसानायनि बेलायाव होनोब्लाबो नर्ट इण्डिया आव जोङो बांग्रा कथक बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय साउथ इण्डिया आव जोङो डान्स नि हिसाबै नायोब्ला मोसानायनि हिसाबै नायोब्ला जोङो भारतनात्यम कुचिपुरी कथकलि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो

फिल्म फोरनि सोमोन्दै होनोब्ला नर्थ इण्डिया आव नि नर्ट इण्डिया नि फिल्म फोरा बलिवुडफोर दानि समाव बांद्राय फेमास नंला नाथाय गोदोनि सम गोदोनि समाव फेस फेमास मोन नाथाय दानि समाव नै दाख्लैसो बावैसोनिफ्राय सा भारनि फिल्म फोरनि जौगानायखौ खम नुनो मोनसै नाथाय साउथ इण्डिय आव साउथ इण्डियानि तलीवुड नि फिल्म फोरखौ आथिखालाव गोबां हिट नुनो मोनसै जेरै बलिवुड जेरै बाहुबालि वान बाहुबालि टु के जि एफ वान के जि एफ टु दा बेफोर फिल्म फोरा साउथ इण्डिया आव गोबां हिट जानानै दङ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव सा भारतनिफ्राय खोला भारतनि फिल्म फोरा मोजांसिनसै खोला भारतनि फिल्म फोरा सा भारतनि फिल्म फोरखौ गाख्लायबायानो होनजासै आरो आंबो सा भारतनि फिल्म फोरखौ बांसिनै मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सा भारतनि फिल्म फोरनि कन्सेप्ट फोरा जोबोर मोजां मोजां जासै नाथाय नर्ट इण्डिया नि फिल्मफोरा बांद्राय मोजा नंला बेनिखायनो आङो मोननैनि बेलायाव रुजुयोब्ला आङो सा भारतनि फिल्म फोरखौ मोजां मोनसै आरो मिउजिक मिउजिक नि सोमोन्दै होनोब्ला जोङो नर्ट इण्डिया आव थाब्ला सिटार बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो नाथाय साउथ इण्डिया आव जोङो बांसिनै मिउजिक नि सोमोन्दै होनोब्ला जोङो बिना म्रिदंगम बेफोर दामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो माखासे फेस्टिभेल फोरनि बुङो फेस्टिभेल फेस्तिभेल फोरबोफोरनि बुं सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो नर्ट इण्डिया आव बांसिनै जोङो हलि करबा सत पुजा सत पुजा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय साउथ इण्डिया आव जोङो बांसिनै फुगल अनाम दुरगा फुजा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जानायनि सोमोन्दै बुङोब्ला साउथ इण्डियानि सुबुंफोरा बांसिनै माइरंजों बानायनाय दसा इदली साम्बर बेफोरखौसो जायो नाथाय इन नर्ट इण्डिया नि सुबुंफोरा बांसिनै दालि रुति परथा बेफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो